کچھ دن پہلے کی بات ہے میں راجستھان کے سفر پر تھا راجستھان جانے کے بعد وہاں پر مجھے جیسلمیر کے قلعے میں جانے کا موقع ملا جب میں وہاں گیا اس قلعے کے اندر جب میں گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ قلعہ کافی اونچائی پر واقع ہے میں اور میرے ساتھی اس قلعہ پر اس قلعے کے اندر گھسے اور اس کے اوپر سب سے بالائی حصے پر ہم لوگ جب گئے تو وہاں دیکھ کر کے جب نیچے کا نظارہ کیا تو کافی ڈر لگا اور ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے لیکن جو ہمارے گائڈ تھے انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ اس چیز سے گھبرائیے مت یہ صرف سیاح کے لیے یا گھومنے والوں کے لیے ایک سیر و تفریح کا مقام ہے آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ اس سے ڈریے مت یا خوف زدہ مت ہوئیے تو ان کے اس چیز کو بتانے سے ہم لوگوں کو تھوڑی تھوڑا سکون ملا تھوڑی راحت ملی کیوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیے تھے ان کے بتانے کی وجہ سے ہم لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہم لوگ مطمئن ہیں